हांजी जी कुन बोल्ला दा अच्छा अच्छा ओह् साढ़े घर ना अहें टेबल बनाना डायनिंग टेबल हुंदा नी रूट्टी शुट्टी खाने आह्ला टेबल बनाना में सुने दा की तुस बनाई दिंदे टेबल टूबल ठीक ऐ फी अहें माराज कोई दस्स बंदे लाई लैओ दस्सें बंदें दा टेबल बनाना ते ओह् टेबल थोह्ड़ा शैल हां बधिया बनाना उप्पर इयां थोह्ड़ा शीशे शूशे दा होवे साइडें शैल लिश्के दा ते पैसे पूसे सनाई उड़ो

अवा उप्पर ते असें शीशा लोआना इन्ना कनेहा मैंहगा बनना ओह् दिक्खो माराज तुस अपने के बंदे ओ में तां तुहेंगी फोन कीता त्रीह् चाली ज्हार ते बड़ा मैहंगा पेई जाना टेबल अहें माराज चलो ठीक ऐ आइयै गल्ल करी लैन्ने ते लकड़ी थोह्ड़ी शैल गै लायो ठीक ठीक ऐ माराज कोई नी आइयै गल्ल करी लैगे इन्ना कोई चक्कर थोह्ड़ी ऐ अपने बंदे ओ तुस खरी खरी माराज